जिसलै अ'ऊं कोई बी कम्म करना होन्नां अ'ऊं बोर होई जन्ना होन्नां मनोरंजन करने तै में जियां कोई गाना सुनी लेआ कोई सैड सांग सुनी लेआ किश बी सुनी लेआ इ'यां फ्ही ओह्दे कन्नै मिगी बड़ा इ'यां फ्रैश फील होंदा जियां अ'ऊं कोई कम्म करा ना मिगी कदें कदें बड़ी इ'यां बेचैनी आई जंदी फ्ही में गाना लाइयै हैड फोन लाइयै शैल फोना च इ'यां स्हेई जेहा गाना लाइयै सैड सांग लाइयै कदें अ'ऊं सेई जन्ना नींदर बी बड़ी शैल पेई जंदी हून इ'यां गाना सुनने दी आदत होई गेद कोई कम्म करना होऐ इ'यां बंदा बोर ते होई गै जंदा कल्ले कम्म करना होऐ किश बी इ'यां बंदा बोर होई जंदा कदें कुदै कदें बंदा बोर होई जंदा ते फ्ही इ'यां बंदे दा मन करदा किश खाने पीने गी मेरी मन करदा इ'यां गा गाना सुनने दा कोई शैल गाना गूना सुनियै ते फिर मन करी लेआ थोह्ड़े चिर फ्ही अपने घर बेहियै गाना सुनेआ फ्ही इ'यां कोई बी इ'यां फोक सांग सुनी लेआ जियां कोई गाना सुनी लेआ इ'यां कोई सैड सांग होई गेआ कोई पंजाबी गाना होई गेआ मिगी पंजाबी गाने बड़े पसंद ऐ ते हिन्दी गाने मिगी इन्ने पसंद निं ऐ जिन्ने अ'ऊं पंजाबी गाने सुनना इन्ना अ'ऊं गाने सुनदा कदें सैड सांग सुनी लैन्ना कदें सैड गाने जेह्ड़े इ'यां कोई कुसै कन्नै इ'यां प्यार होए दा होए कदें कुदै ते मिगी मिगी कदें इक बारी मीं रुट्टी खा दा हा मिगी इ'यां थोह्ड़ा जेही बेचैनी होई गेई मीं फ्ही फ्ही अ'ऊं अपने कमरे च गेआ बैड्डा उप्पर सैड गाना लाया सैड सांग लाया सैड गाना ते फ्ही अ'ऊं शैल इ'यां फील करियै सुनेआ मीं फ्ही अ'ऊं सेई गेआ फिर मेरी नींदर खुल्ली मेरा मुड़ियै मन करा दा में गाना सुनेआ मुड़ियै उ'ऐ गाना जेह्ड़ा पैह्लें सुनेआ मिगी बड़ा पसंद आया गाना अजें तक बी अ'ऊं ओह् गाना सुनना होन्ना कदें कदें जिसलै अ'ऊं खेतरें च कम्म करा ना होन्नां ते अ'ऊं अपने हैड फोन लाइयै ते फोनै च उ'ऐ गाना लाइयै ते कम्म करन लगी पौन्ना घर आह्ले पुच्छदे तूं एह् कैं लान्ना होन्ना फ्ही मीं सनाना होन्नां मीं बड़ा फ्रैश फील होंदा एह् गाना सुनियै शैल इ'यां जियां कोई बी कम्म करा दा होऐ बंदा बोर होई जंदा शैल बोर बार होइयै ते बंदा गाना सुनी लैंदा बंदा शैल कम्म शम्म गाना सुनियै ते बंदा कोई कम्म करी लैंदा इ'यां घरा दा कम्म करी लैंदा जियां कोई प्लेट होई गेई जां कल खेत्तर गेदे हे जियां उत्थें असें केह् कीता पत्तर सुक्के दे इन्नी गर्मी पवै दी पत्तर सुक्के दे ते असें पत्तर पूत्तर किट्ठे करियै अग्ग लाई में ते मेरा पापा गेदे हे खेत्तर अग्ग उग्ग लाइयै ते फ्ही अस घरै गी आए इक पानियै दी बोतल लेती दी ही इन्नी गर्मी पवा दी ही असें ओह् बी मकाई ओड़ी फ्ही घर आइयै मिगी इ'यां बड़ा अ'ऊं न्हाता गर्मी होआ दी ही फ्ही रुट्टी रट्टी खाइयै रातीं महांदेव दा नाटक दिक्खेआ शैल शिवजी भगवान दा नाटक दिक्खेआ ओह्दे बाद च फ्ही असें सेई फ्ही अस सौने दी त्यारी करन लगी पे बिस्तरे बुस्तरे पाए बाह्र गर्मी बड़ी ही पक्खा एसी लग्गे दा शैल ते अन्दर सेई गे अस ते मीं मेरा मन करा दा मीं नींदर गै नेईं ही अवा दी फ्ही में गाना लाया इक पंजाबी गाना लाया ओह् सुनेआ में मिगी इ'यां बड़ा शैल लग्गेआ जियां जियां उस गाने च होआ दा हा उयै लेहा अ'ऊं गांदा गेआ ते गाई गाई मीं फ्ही फ्ही इ'यां नींदर आई गेई पता गै निं लग्गेआ कुल्लै सलोएआ गाने बड़े शैल होंदे इ'यां गाना कुसै गाए दा होऐ मिगी बड़ा पसंद औंदा गाना कोई बी गाए दा होऐ जियां कुसै बंदे ने गाना गाया जिसलै अ'ऊं कोई इ'यां इंट्रटेन कम्म करना होन्नां ते कोई कम्म करियै फ्ही मिगी जिसलै बड़ी इ'यां घबराह्ट जेही पौंदी इ'यां बोर होई जंदा बंदा घरा च फ्ही घर गाने सुने ते किश फिर रुट्टी खाद्धी गाने सुने पूरी ध्याड़ी अ'ऊं सुनदा रौह्न्ना होन्ना मीं इक बूफर लेदा बड्डा शैल ओह्दे बिच्च बी पूरी ध्याड़ी अपने अंदर गाने ओह् बजांदे रौह्न्ना होन्नां शैल गाने गूने बजाइयै ते प्ही अ'ऊं गाने गुने बज़ाइयै शैल ते फ्ही कदें अ'ऊं सेई जन्नां कदें अ'ऊं सेई जन्नां कदें किश होई जंदा फिर अ'ऊं कुदै उऐ गाना गाई गाई किन्नै चिर उस गाने गी पूरी फील फ्रैश नेईं मन होएआ मेरा ते फिर अ'ऊं उ'ऐ गाना सुनदा रौंह्दा होन्ना शैल अ'ऊं कोई बड़ी बड़ी दिन इक गाना गांदे रौहन्ना होन्नां सुनदे रौंह्दे होन्ना मेरा बड़ा मन दिल खुश होंदा जिसलै एह् गाने सुनियै जिसलै कुसै ने गाए दा होऐ मेरा सारें कोला फेवरट सिंगर ऐ सिद्धू मूसे आह्ला बचैरा पिछले साल मारी ओड़ेआ बचैरा इन्ने गाने स्हेई गांदा हा सैड गाने ओह्दे इन्ने शैल हे ते दुखी भरे गाने इ'यां गांदा बचैरा जियां कुतै उसी इ'यां कुतै मारे दा होऐ कुसै ने फ्ही बचैरा उसी मारी ओड़ेआ उसी कुसै ने हून ओह्दा इक होर भ्राऽ होए दा हून मिगी मेद ऐ कि उन्न बी बड्डे होइयै ओह्दे आंह्गर गै गाने गाने मीं फ्ही ओह्दा फैन होई जाना में सिद्धू मूसे आह्ला बड़ा शैल लगदा हा हून इ'यां पिछले दिनें गाना गाया जियां मिंदर गुप्ते ने गाने गाए इन्ने शैल गाने लग्गे मिगी गुरनाम भुल्लर बी मेरा पंजाबी सारें कोला फेवरट ऐक्टर ऐ एह् सारें कोला शैल मिगी उऐ लगदा ते ओह्दे गाने बी मिगी बड़े हिन्दी गाने मिगी सारे कोला शैल लगदे ते अरजीत सिंह दे जियां ओह् गांदा लता मंगेशकर बचैरी उब्बी मरी गेई पिछले बारी ओह्दे गाने बी अ'ऊं बड़े सुनना होन्ना शैल इ'यां मन लाइयै चित्त लाइयै गाने सुनना होन्ना नुहाड़े अ'ऊं इ'यां ओह्दे गाने इन्ने तगड़े तगड़े स्हेई स्हेई गाने मोटिवेशनल गाने नुहाड़े बड़े शैल गाने लगदे मिगी नुहाड़े ते ओह् गांदी बी बड़े शैल ओह्दी अवाज़ मिगी बड़ी शैल पसंद ही बड़ी शैल अवाज़ नुहाड़ी मिगी इ'यां लगदी इ'यां किन्नी शैल अवाज़ ऐ नोहाड़ी बचैरी मरी गेई पिछले बारी ओह् ते हून उ'ऐ लेह् गाने कोई निं गाई सकदा ओह्दे जेह् गाने फिर अ'ऊं जियां कल कुदै गेदा हा ते गड्डी च बस्सै च अ'ऊं बोर होई गेआ मेरा मन निं कक्ख बी लग्गै नेईं मिगी त्रेह् लग्गै नेईं मिगी भुक्ख लग्गै फ्ही में गाना लाया यूट्यूब उप्पर भखाया शैल करियै लीडां कड्डियां फोनै चा हैड फोन ओह् लाए कन्नै इ ते मेरे कोला गड्डी च गै सलोई गेआ गाना बज्जा दा हा गाना मिगी बड़ा पसंद आया पता निं केह्ड़ा गाना हा बड़ा पसंद गाना हा ओह् बड़ा स्हेई गाना लग्गेआ मिगी ओह् इन्ना तगड़ा गाना हा ते ओह्कड़ा गाना में सुनेआ ते मीं फ्ही घर आई गेआ इन्नै चिर ते में फ्ही मुड़ियै हैड फोन लाए दे हे मीं उऐ गाना सुनदा गेआ सुनदा गेआ पला पला सुनदा गेआ शैल करियै सुनेआ गाना मीं ओह् शैल पूरा उस गाने दा मतलब कड्डेआ फ्ही मिगी पता लग्गेआ कि ओह् गाना बड़ा स्हेई हा जिसलै बंदे सुनी सकदे जेह्ड़े इ'यां कल्ले रौंह्दे ओह् कल्ले कम्म करदे बोर होई जंदे ओह् बंदे ते फ्ही ओह् गाना लाइयै ते फ्ही कम्म करदे लीडां लाइयै शैल इ'यां इ'यां जियां कि साढ़े इद्धर बंदे बचैरे भेइये ध्याड़ी लग्गे दे होंदे इन्नी इन्नी जोरियै बेचारे पूरी पूरी ध्याड़ी धुप्पा कम्म करदे रौंह्दे ते उनें गाने लाए दे होंदे शैल गाने सुनदे बचैरे होई गे सैड सूड गाने सुनदे कोई पंजाबी सुना दा इ'यां मिस्तरी लग्गे दे होंदे मिस्तरी हिन्दी गाने जादा सुनदे पराने जमान्ने दे रेडूए ले दे होंदे उ'नें रेडूए च गाने लाई लाई बचैरे ते बोर होंदे रौंह्दे बचैरे गर्मियै च परसीना पौंदा रौंह्दा गाना सुनदे रौंह्दे कम्म करदे रौंह्दे बचैरे टैम टपांदे अपना बचैरे केह् करना हून जियां अस देसी लोक ऐ असें कदें भजन सुनी लेआ भगवान दा मिगी भगवान दे भजन बड़े मिगी शिवजी भगवान मिगी शिवजी भगवान बड़े पसंद ऐ उंदे मिगी भजन बी बड़े पसंद ऐ जेह्ड़े गुलशन ने ते मास्टर सलीम ने उं'दे भजन गाए दे कोई अमरनाथें गाए दा कोई जियां ऋशिकेश जां हरीद्वार गाए दा कोई बी जगन नाथें गाए दा कोई जम्मू गाए दा माता दे गाए दा बड़े पसंद गाने ऐ भगती गाने मिगी इ'यां गै बड़े पसंद ऐ अ'ऊं किन्ने सुनना होन्ना अ'ऊं सनाई निं सकदा कि मिगी बड़े शैल पसंद लगदे इयै लेह् गाने इ'यां जियां कि बैष्णो माता दे भजन होई गे किन्ने शैल भजन गांदे मास्टर सलीम होर गुलशन कुमार होर किन्ने शैल गाए दे पैह्लै उनें हून ते गुल्शन कुमार हुंदी डैथ होई गेदी मौत होई गेदी बचैरे दी इन्ना शैल गाने गांदे कुसै ने मारी ओड़ेआ उ'नेंगी मास्टर सलीम दे गाने मीं उ'यां गै बड़े शैल लगदे जियां उ'नें शिवजी भगवान दे किन्ने गाने गाए दे कोई किन्ने तगड़े तगड़े गाने स्हेई गाए दे ओह् मिगी बड़े पसंद गाने न उ'ऐ लेह् जियां भगती गाने मिगी जियां फिरोज खान ने बी शिवजी दे पंज सत्त भजन गाए दे अ'ऊं उ'ऐ सुनदा रौंह्दा होन्नां पूर दिन जियां साढ़े इत्थें शिवरात्री होंदी कोई इ'यां गाने लांदे रेडूए च पोके पाके लाइयै गाने लांदे अ'ऊं जन्ना अपने फोनै च ओह्कड़े गाने लाई ओड़ना फ्ही बंदे मीं पुच्छदे तूं इयै गाने कैं सुनदा रौंह्दा रौह्न्ना होन्नां शिवजी दे महां मिगी शिवजी भगवान बड़े पसंद ऐ मिगी इयै लेह् गाने सुनियै मिगी बड़ा सकून मिलदा मेरा दमाक शांत होई जंदा मिगी बड़ा मज़ा औंदा इ'यै लेह् गाने सुनियै शैल अ'ऊं इ'यै लेह् गाने सुनदा रवां मेरा मन इ'यै लेहा बने दा रवै भगवान करियै मिगी इ'यै जेह् गाने थ्होंदे सनांदे रौह्न मेरा शैल इ'यां जिंदगी बनै शैल गाने गूने सुनियै मेरा कम्म बनदा रवै अ'ऊं शिवजी भगवान दे गाने सुनदा रवां नाटक दिखदा रवां महांदेव शैल इ'यां पूरी पौंदी रवै मेरी इ'यां शैल जां शिवजी भगवान दे गाने होई गे इ'यां एह् गाना होई गेआ जै बाबा बर्फानी तेरी जै बाबा बर्फानी भूखे को तू अन्न दे जियां आखदे शिवजी भगवान गी बर्फानी नांऽ दित्ते दा जियां आखदे जै बाबा बर्फानी तेरी जै बाबा बर्फानी भुक्खे गी तूं रुट्टी दिन्ना ते जेह्ड़ी जिसी प्यास लग्गी दी होऐ त्रेह् लग्गी दी होऐ उसी दिन्ना पानी ते जै बाबा बर्फानी जै बाबा बर्फानी एह्दा मतलब एह् ऐ कि जियां शिवजी भगवान दा नांऽ बर्फानी बर्फा कन्नै बने दे शिवजी भगवान अमरनाथ हून उत्थीं हून इ'यां जात्तरा खुल्ली गेदी ते हून लोक जा दे दर्शन करा दे शिवजी भगवान दे गाने गूने गा दे उत्थें इ'यां भुक्खे उत्थें रुट्टी खाद्धी प्यासे गी जेह्ड़ा त्रेहाए दा होंदा उसी पानी थ्होंदा शैल इ'यां गाने गूने गाइयै शैल लोक इ'यां बोर होई जंदे कल्ले कल्ले लोक जेह्ड़े उ'नें रेडूए बूफर लाए दे शैल गाने गूने गाइयै जंदे ओह् शैल इ'यां गाने गूने गांदे लोक उत्थीं